میرا پسندیدہ پرندوں کا رویہ صحبت کی نمائش کورٹشپ ڈسپلے ہے یہ رویہ پرندوں کی زندگی کا ایک نہات خوبصورت اور دلچسپ پہلو ہے جب کوئی پرندہ اپنی مادا ساتھی کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مختلف طریقے اپناتا ہے جیسے کہ خاص انداز میں گانا رسق کرنا رنگین پروں کی نمائش یا تحفید دینا یہ تمام عوامل مل کر کرنے کرنا صرف قدرت کی تخلیق طاقت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ حیوانی دنیا کی دلچسگی فجدگی اور خوبصورتی کو بھی نمایاں کرتے ہیں مثال کے طور پر بییڈ آف پیراڈائز ایک ایسا پرندہ ہے جو پرکشش رسق اور چمکدار پرو کے ذریعے م مذہ پرندے کو متوجہ کرتا ہے اس کا رس ایک مکمل فن پارا معلومات ہوتا ہے بعض پرندے اپنی آواز کے ذریعے داد داد پ وصول کرتے ہیں جیسے ب بلبل یا کوئی کچھ پرندے تو گھونسلہ بنانے میں مہارت رکھ رکھا کر مادہ کو متاثر کرتے ہیں جیسے کہ باؤور بریڈ جوورنگ برنگی اشیاء جمع کر کے خوبصورت نمائش کرتا ہے